हम एगो साड़ी खरीदलहुँ हँ ओ देखैमे तऽ बड़ सुन्दर लागै छै बड़ नीक लागै छै ओकर कलर ओकर डिजाइन बड़ सुन्दर लागैछै